हां में लिखी दी ऐ कविताएं बड़े अपने दोस्तें लेई उ'नेंगी ओह् बड़ी अच्छी लगियां जि'यां साह्नू सारें गी पता ऐ कि डोगरी इक ऐसी भाशा ऐ जि जिसी जेह्दे जो बी बोलदा हा उ'नेंगी सारें गी डोगरी कन्नै प्यार होई जंदा ऐ डोगरी डोगरी बोलन दा तरीका बड़ा अलग ऐ सानूं सारें गी पता ऐ डोगरी बिच्च जेह्ड़ी पोइमां ऐ जां फिर कवितां है ऐं ओह् बड़ियां अच्छियां होंदियां हैं होर ओह् सानूं बड़े अच्छे अच्छे संदेश दिंदियां हां जम्मू दे लोक जैदातर डोगरी दी कविताएं पढ़दे हैन उनां नू डोगरी बोलना होर डोगरी डोगरे होना बहोत जैदा अच्छा लगदा ऐ सानूं सारेआं गी पता ऐ कि डोगरी भाशा जेह्ड़ी ऐ ओह् साढ़े बास्ते साढ़े जम्मू एंड कश्मीर बास्ते बड़ी जैदा जरूरी ऐ में अपने दोस्त गी इक कविता लिखियै दित्ती ऐ जो कि डोगरी बिच्च ऐ ओह् उस्सी बहुत जैदा पसंद आई ऐ जि'यां सानूं सारेआं गी पता ऐ कि जेल्ले उ'नें उस कविता गी पढ़ेआ उ'नें साढ़ी अपनी खुद दी डोगरी भाशा गी समझेआ कि साढ़ी डोगरी भाशा ऐ केह् ऐ होर उ'नेंगी उस चीज दा पता लगेआ कि कि'यां अस डोगरी बोलने ते कि'यां अस डोगरे मिट्ठे होने आं सानूं सारेआं गी पता ऐ कि डोगरी भाशा जेह्ड़ी ऐ खंड मिट्ठी होंदी ऐ सारेआं कन्नै प्यार करदी ऐ सारेआं नू अपना बनांदी ऐ